ہیلو یہ آپ اے کے ٹیلر سے بات کر رہے ہیں جی میں ملت پبلک اسکول کی ٹیچر بول رہی ہوں جی میں نے آپ کو اپنے بچے کی یونیفام سلنے کے لیے دی تھی جی ہیں زیرو تھری سیون جی میں نے دو ہفتے ہو گئے ہیں جی جی میں آپ کو تین جی میں آپ کو تین دن کا ہی وقت دوں گی اور میں چاہتی تھی کہ اس میں کچھ ڈیزائن چینج کرا دوں تو آپ کر دیں گے جی میں بھیج دوں گی

جی جی میں جی میں آپ کو تین دن کا وقت دے رہی ہوں مجھے تین دن میں ہی کمپلیٹ چاہیے اپنے بچے کی یونیفام تو آپ مجھے تین دن کے اندر ہی دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی جی میں آپ کو جی میں آپ کو فوٹو سینڈ کر دوں گی آپ دیکھ لیجیے گا ویسا ہی ڈیزان ڈیزائن تیار کر دیجیے گا ٹھیک ہے میں آپ کو تین دن کا وقت دے رہی ہوں ٹھیک ہے جی ویلکم